मोसानायनि गेजेरजों जों सुबुंफोरखौ खौसे एबा ज'यै लाबोनो हायो मानोना हारिनि मोसानाय एबा धोरोमारि समाजावफोराव मोसानाय जेरै बागुरुमबा मोसानाय सिखिरि सिख्ला मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय एबा धोरोम फोरबोफ्राव मोसानाय जेरै खेराइ फोरबोआव खेराय मोसानाय बायदि बायदि बिथिङाव जों मोसानायफ्राव जोङो ज' ज'यै एबा ज'थायैसो ओ दिन्थिफुंनांगौ जायो आरो जोंहा जेरै बारलाम्फा ग्रुप एबा बारदै सिख्ला मोसानाय ग्रुप एबा बारदै सिख्ला आफाद बेफोरबायदि आफादफोर थानायखायनो जोङो दिनै ज'थायै दिन्थिफुंनो हायो आरो आं सानोदि मोसानायनि गेजेरजों खौसे लाबोनो हायो होननानै आरो थुलुंगाखांहोयो होनना आं सानो